दे ए हेल्ल' मा मोनो ओमफ्राय दाथ' गेट हगारनाय बोथोर जानोसै नालाय दा जोंनाव हा जोंनाव फ्राय ना फिथिख्रि बामि ओमफ्राय नाथुर है ना मावा थावा गासैबो मोनजोबो एफा एफा नायाथ' ना फिसायानो माथो जोंनाव जाबाय फवासेयावनो एक्स' गाहाम बबावबा आसि थाखा बबेबा बबेबाथ' दुइस' गाहामनि फानो फवासेयावनो जोंथ' फानफेरा बे मालाय ना फान माबा लायनानै फानफैग्राफ्रा फानो आरो बेबायदिनो मोनगोन दाबो फानो गाबोनबो मोनो सानफ्रोमबो फानफैयो बेवहाय फुङावबो खेबसे मोनो आरो बेनिफ्राय बेलासियावबो मोनो जोङो फासथा सयथायाव मोनगोन आरो ओमफ्राय फुङावबो बिदिनो आदथा नयथायाव मोनो लांफैनो हागोन औ बेसेबांसो नांगौमोन बेसेबांसो नांगौमोन ए ए मोनगोन मोनगोन साथाम साब्रै फानफैयो बुथुम बुथाम मोननो हागोन